नमस्कार जी तुसें सारें ई इक बारी फिर जै माता दी में आर्किटेक्ट दलीप इक बारी फिर थुआढ़े कन्नै गल्ल बात करने दा मौका थ्होएआ अपने मनै दी गल्ल सांझी करने दा मौका थ्होएआ जि'यां के क्वेश्चन आया कि डू यू थिंक जंग जनरेशन इन रूरल एरियाज इज फेसिंग इशू इन गैटिंग सस्टेनेबल लाइफ पार्टनर्स बिकास पीपल प्रैफर टू सैटल डाउन इन सिटीज वाय दिक्खो जी अज्ज दा जेह्ड़ा समां ऐ हर बंदा अपनी जिंदगी इक

इंसान गी कुत्थै लब्भी सकदा जी शैह्रें बिच लब्भी सकदा बेशक उत्थै चौह्बी घैंटे बिजली ऐ पानी ऐ आने जाने आस्तै गड्डियां न थोह्ड़ा अगर थुआढ़ा मन उदास होई जंदा ते तुस फिल्मां दिक्खी सकदे ओ तुस दुनिया भर दी खेढां खेढी सकदे ओ बड़े प्लेजोन जेह्ड़े बने दे न शैह्रें च ते अज्ज दी जेह्ड़ी जंग यूथ ऐ जेह्ड़ा अज्ज दा जेह्ड़ा युवा समाज ऐ जेह्का जवानी च ऐ जां जिंदा वक्त जिंदा आखदे कि जिंदा टैम चला दा उ'नेई ग्राएं इलाके च रोह्ने ई दिक्कतां आवा दियां

जिनें इलाकें च बिजली पुज्जी दी उ''नें इलाकें च शिड़क नि पुज्जी दी जि'नें इलाकें च शिड़क पुज्जी दी उ'ने इलाकें च इयां ओऐ ट्रैक्टर शिड़क जेह्ड़ी आक्खी सकने आं कच्ची शिड़क ओह् पक्की नि होई ते कुसै दी बी धी भैन ब्याहियां कोई ग्राएं म्हल्लेै च लेआ जित्थै कोई गड्डी नि पुजदी हो जित्थै बरात नि जा मतलब कि पुज्जी सकदी उत्थै लोक रिश्ता कराना पसंद नि करदे जी ते अज्ज दा जेह्ड़ा जुवा ओह् ग्राएं च रौह्ना की पसंद करोग बेशक उ'नै शैह्रें च बस्सना केईं अज्जकल बड़ा इक समस्या चला दी ऐ कि जी बच्चे दा ब्याह कराया बच्चा फारेन जाइयै जां बिदेश जाइयै सैटल होइया जां अपना घर बाह्र छड्डियै

उन'नै ग्रां च करना केह् हा

ब्याह कीता हुन उसी ओह् स्हूलतां जां उसी नि मिलियां जां ओह्दा जेह्ड़ा लाइफ पार्टनर जां जेह्ड़ा ओह्दा जीवन साथी जेह्ड़ा जां उसी ओह् सुख सुविधा नेईं लब्भियां जेह्कियां ओह् सोचदे हे जां हर बंदा अपनी जिंगदी इक अराम दायक जिंदगी बनाना चांह्दा जी में बी चाह्ना मिकी सुनने आह्ले तुस सारे बी एह् चांह्दे ओ ते उसी ग्राईं इलाकें च रौह्ने ई उस बंदे गी जां उस यंग जनरेशन दा जेह्ड़ा युवा समाज दा जेह्ड़ा ओह् इंसान ऐ उसी बेशक ग्राएं बिच रोह्ने ई दिक्कत औनी ऐ क्यूंकि इक ते उत्थै कारोबार स्हाबे दा जिन्ना पैसा ओह शैह्र च कमाई सकदा उसी ग्रां च नेईं लब्बना अगर ओह् शैह्र च ज्यादा पैसा कमाई सकदा ते ओह् ग्रां च की रौह्ग उ'नै की रोह्ना ग्रां च नि रौह्ना जनाब क्यूं क्यूंकि उ'नै अपने बच्चे दी फीसां बी दिक्खनियां उ'नै एह् दिक्खना कि यार अगर अज्ज में खज्जल होआ ना ते मेरा बच्चा खज्जल नि होऐ जित्थै में धोखा खाद्धा जां जित्थै मिकी कोई कमी रेही जित्थ मेरी सुख सुविधाएं जित्थै परेशानी मिली मेरे बच्चें गी अग्गें ओह् परेशानी नेईं लब्भै ते उ'नै ते ज्यादा पैसा कमाने दे चक्करें उ'नै शैह्र च गै जाना उ'नै ग्रां च केह् करना क्यूंकि ग्राएं बिच अगर दिक्खेआ जा ते खेती बाड़ी दे बगैरा कोई खास कम्म होंदा बी नि ऐ ते अज्ज दी एह् जेह्का अज्ज दा जेह्ड़ा युवा जेह्ड़ा अज्ज दा जवान बच्चा ते ओह् ध्याड़ी लाना बी पसंद नि करदा जी ओह्दी अपनी अंग्रेजी च आखदे सैल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद दे ईमान उप्पर उसी इ'यां सेही होंदा कि शायद ओह्' थोह्ड़ा छोटा कम्म करा दा लेकिन मैह्नत करने कोई शर्म नेईं होंदी लेकिन हर बंदे दा दमाक इक जेहा नेईं होंदा लेकिन आखने दा मतलब कि हर बंदा पैसा कमाने दे चक्करें ई ग्रां छड्डियै शैह्र चली जंदा कोशन आखदा जी वाय क्यूं बड़ा निक्का नेहा कोशन ऐ जी बड़ी निक्की नेही गल्ल ऐ कि वाय लेकिन अगर एह्दी जढ़ां दिक्खो ते एह्दी जढ़ां बड़ी दूर तक फैली दियां न कि अगर तुस एह्दी जढ़ पकड़ना बी चाहो ते तुसेंई उस जढ़ दा किनारा नेईं थ्होई सकदा ऐ ज्यादा पैसे कमाने दे चक्करें उ'नै शैह्र चली आ ग्रां बिच कम्म नेईं ऐ डू यू थिंक दा जंग जनरेशन इन रूरल एरियाज इज फेसिंग इश्यूज येस बेशक जेह्ड़ा अज्ज दा युवा समाज ऐ उसी बड़े इश्यूज होआ दे न क्यूंकि अज्जकल बाड़ियां जमीनां जेह्ड़ियां न अगर तुस सोच्चो कि ओह राही बाहियै किश दिन्दियां न ते जी में इक पढ़े लिखे दा बंदा डबल ग्रेजुएट आं में एह् चीज समझना कि इक ते टेक्नोलाजी नि ऐ जेह्का अज्ज दी जिसी आखदे कि जेह्ड़ी राह्ने बाह्ने दी जेह्ड़ी एग्रीकल्चर फील्ड ऐ जेह्ड़ी ओह्दे बिच जेह्ड़ी टेक्नोलाजी इस्तेमाल होंदी ऐ ओह् इक ते ग्राएं बिच तरीके दी पुज्जी दी गै नेईं ऐ पराने बीज अज्ज दी डेट च बी लैने जाना होऐ अद्धा सड़े दा होंदा फ्ही ओह्दे बाद बाड़ी जमीनें च हैले दी कमी डंगर बच्छा अज्जकल कुसै रक्खे दा नेईं ते हैल गोहा गूह्त्तर लोकें कोल बड़ा स्हाबे दा कोई ग्राएं बिच होग कुसै रक्खे दा ते ओह् बी बस जिन्ने हारे डंगर उ'नै रक्खे दे होंदे उस गोहे गूह्त्तर उप्परा मसेआं ओह् उन्नी गै साग सब्जी त्यार करी सकदा जिन्ना ओह्दे कन्नै घर चली सकदा जां होई सकदा हफ्ते दस्सें दिनें बाद ओह ग्रां म्हल्ले बिच कोई किल्लो दो किल्लो सब्जी बेची लैग लेकिन हफ्ते दस दिन बाद किल्लो सब्जी बेचियै जनाब टब्बर ते नि पली सकदा बच्चे दी पढ़ाइयां ते नि होई सकदियां फीसां पूरियां नि होई सकदियां रब्ब ना करै कल्लै गी कोई बच्चा बमार होइया ते ओह्दी दवाई दा खर्चा इक समझदार बंदा ग्रां बिच ते नेईं रौह्ना चाह्ग हां अगर ओह् कोई अपना बिजनेस नि चलाऊड़ै जां ओह्दी कोई उऐ नेहा कोई सरकारी फुल्का जिसी आखदे सरकारी नौकरी जिसी आखदे अगर ओह् ऐ ते कोई सरकारी नौकरी ऐ ते बेशक ओह् अपने परिवार गी ग्राएं च रक्खग अदरवाइस जां बाकी जेह्ड़ी दुनिया ओह् शैह्रें च रौह्ना पसंद करग लेकिन में फिर बी इयै गल्ल आखंग कि ग्राएं च रौह्ना ज्यादा चंगा जी शोर कोला परें गंदी हवै कोला परें लोकें दी तांक झांक कोला परें इक शांत इलाका इक ग्राईं इलाका इक साफ सुथरी हवे आह्ला इलाका जित्थै अज्ज बी इंसानें बिच रब बसदा जित्थै लोक इक दुए दा हाल पुछना चाह्न्दे न कल्ले ई कोई समस्या आइया होइया ते मैं शैह्रें बजारें गल्ल सनां कि दो मकान कट्ठे न इक मकान च कोई महात्मदारी होई ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा दूआ मकान ऐ उसी पता तक नि ऐ कि यार मेरे घर जेह्ड़े कन्नै जेह्ड़ा लाग्गै जेह्ड़ा दूआ मकान ऐ उ'दे च महात्मदारी होई ऐ लेकिन ग्राएं म्हल्ले बिच अज्ज बी ओह् चीज जिन्दी ऐ अज्ज बी ओह् चीज दी कदर ऐ कि लोकें दा आपूं विच्चें बौह्न खड़ोन

ते बेशक शैह्रें बजारें च पैसा बेशक ऐ दिने तुस जाओ थोआड़ा कन्नै जेह्ड़ा कच्छ कुर कोई शैह्र लगदा तुस दिने जाई सकदे कम्म करी सकदे लेकिन मैं अज्ज बी इ'यै गल्ल आखोंग कि ग्राईं इलाकें च रौह्ने आह्ले बंदे जेह्ड़े न तुस शैह्रें च बेशक दस रपे फालतू बी कमाऊड़गो लेकिन अगर ओह् दवाइयें बिच लग्गे रब्ब ना करै तुस सुनने आह्ले मिकी हस्पताले कोला दूर रवो में तुसें सभनें दी चंगी सेह्त आस्तै माता रानी अग्गै दुआ करोंग लेकिन सुख दुख जिंगदी दा हिस्सा जी मेरे आखने कन्नै जां थुआढ़े सुनने कन्नै सुख दुख आना नि ऐ ओह् मुकद्दरें मुकद्दर न मुकद्दरें दा खेल ऐ ते जिसी बुरा वक्त जिन्नै माता रानी नै लिखे दा कि इ'नै बुरा वक्त दिक्खना ते उ'नै बेशक अपने कर्मे दे स्हाब कन्नै ओह् दिक्खना जी लेकिन में फिर बी आखंग कि तुस बिमारियें कोला दूर रवो दस रपे शैह्र च अगर तुस फालतू बी कमांदे ओ ते ओह् थुआढ़े दुआइयें दे मुूह लग्गी जान ते थुआढ़ी दमागी सेहत बी खराब होनी थुआढ़ी अपनी शारीरिक सेहत ओह् बी खराब होनी थुआढ़ा जेह्ड़ा बिजनेस जेह्ड़ा तुसेंई जां कोई कारोबार चला दे ओह् ते हस्पतालें दे चक्कर लगङन ते तुस कारोबार चलागो जां हस्पतालें दे चक्कर लाग्गो ते में तुसें सभनें ई इयै गल्ल आक्खोंग कि शैह्रें बजारें च पैसा बेशक ऐ सुख सुविधां बेशक हैन लेकिन जो अपना रौह्ना बौह्ना जां जो अपना इक गढ़ ऐ ओह् म्हेशा ग्राएं च रक्खो ते जेह्ड़ा दमाक तुसें शैह्रें च लाना ओह् दमाक तुस ग्राएं च लाई सकदे उस ग्रां ही बी तुस शैह्र बनाई सकदे में इयै फिर इयै आखोंग तुसेंई कि ग्रां जेह्ड़े न ओह् ज्यादा चंगे न बेशक अज्ज दे दुनिया जेह्ड़ी ऐ अज्ज दा जेह्ड़ा युवा समाज ऐ ओह् बेशक ग्राएं बिच नेईं रौह्ना चांह्दा उसी बड़ी दिक्कतां आवै दियां न लेकिन में फिर इयै आखोंग कि तुसें बेशक ग्राएं च रौह्ना चाहिदा शैह्र भावें जिन्नी मर्जी फैसिलिटियां होन लेकिन इक चंगी सेहत ते इक चंगा अग्गें आह्ला समां जेह्ड़ा ओह् तुस ग्राएं च रेहियै लेआई सकदे ओ ते जेह्का तुसें शैह्र गी होर बड्डा करना ते ओह मैह्नत तुस ग्राएं बिच करो ते उस ग्रां ही थोह्ड़ा नेहा बड्डा करो ते ओह् ग्रां अग्गै बधाओ ठीक ऐ जी जै माता दी